تعلیم اور روزگار اور قیادت کے لحاظ سے جامعہ پور میں دیکھا جائے تو نوجوانوں کے لیے زیادہ مواقع نہیں ہیں کیونکہ لوگ جو ہیں زیادہ تر پڑھائی سے دور ہیں پڑھنا چاہتے نہیں ہیں اور مسلمانوں کے بچے تو زیادہ تر پڑھا پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں بس گھر بیٹھنا اور کھیل کود میں لگے رہنا بس یہی زیادہ اِن لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے پڑھائی پہ زیادہ دھیان ہی نہیں دیتے ہیں اِس لیے جو ہیں وہ روزگار کا اور اُس کا زیادہ کچھ وہ ںہیں ہو پاتا ہے اِسی لیے نوکری نوکری کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے ہیں اِس لیے جو ہے پڑھنا زیادہ پڑھائی میں دھیان نہیں دیتے ہیں اِسی لیے کوئی زیادہ مواقع میں اِن کو نوکری کے وہ اِس کے روزگار کے زیادہ مواقع ان کو نہیں میسر آتے ہیں یہ لوگ سارا ٹائم اپنا ایسے ہی نکال دیتے ہیں اور تھوڑا پڑھائی کا کم ہے یہاں پہ چلن اور جو ہے لوگ پڑھنے پہ کم دھیان دیتے ہیں ماں باپ بھی کم دھیان دیتے ہیں بچوں کی پڑھائی پہ اور بچے خود بھی کم دھیان بہت کم دھیان دیتے ہیں پڑھائی پہ زیادہ تر اِدھر اُدھر کاموں میں لگے رہتے ہیں اِسی لیے جو ہے یہاں پہ تھوڑا کم مواقع میسر آتے ہیں لوگوں کو روزگار کے متعلق اور تعلیم کے اور نوکری کے اِس لیے جو ہے یہاں پہ ایسا ہے کہ تھوڑا پڑھائی کا ماحول کم ہے یہاں پہ بس